اردو زبان جو ہے بہت اچھی زبان ہے پہلے بہت زیادہ اردو پڑھایا جاتا تھا اور پڑھتا تھا آدمی بچہ لوگ بھی پڑھتا تھا ہم لوگ بھی پڑھے اردو اب بہت دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا اردو اردو کے اس میں بہت کمی ہو رہا ہے لیکن اردو پڑھنے میں اچھا لگتا ہے اردو میں اس میں نعت شریف تھا گانا تھا نجم وغیرہ اردو میں بہت سا ابھی بھی آتا ہے ایسا بات نہیں ہے ایسی بات نہ ہے کہ نہیں ابھی بھی اردو میں بہت چیز ہے لکھا ہوا اور اب آہستہ آہستہ جو ہے دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے ایک دم اردو کا نام ہے نہیں ہے اب انگلس ہے ہندی وغیرہ ہے اور سب ہے فارسی بھی نہیں چل رہا ابھی یہ سب چل رہا ہے اردو کا تو نام ہی نہیں ہے خیر بچہ لوگ اردو پڑھنے سے بھی انکار کرتا ہے کہ اردو نہیں پڑھیں گے کیا ہے کہ اردو کا پڑھائے ہے نہیں پڑھایا نہیں جاتا ہے تو پڑھے گا کہاں سے نام ہی نہیں جانتا کہ اردو کیسے پڑھا جاتا ہے ابھی نام نے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اردو کیسے پڑھا جاتا ہے کیسے پڑھایا جاتا ہے ابھی تو بہت مشکل ہے پڑھانے والا بھی نہیں ہے صحیح ماسٹر نہیں ملتا ہے جو پڑھے گا اردو خالی انگلس ہندی کا یہ ہے